میرے آبائی قصبے کا نام مالیگاؤں ہے جو ناسک ضلعے میں واقع ہے مالیگاؤں ایک خوبصورت اور پر محبت شہر ہے جس کی خوشبوئیں سبزیاں اور محلّی ذائقے کی تالیفات مجھے بہت پسند ہے یہاں کی تاریخِ فرہنگ اور ماحول میں واضح تأثر دلچسپی کا باعث ہے

مالیگاؤں کی بنیادی خصوصیات کا میں قدر کرتا ہوں جو اس کو دوسرے شہروں سے ممتاز بناتی ہیں اور میرے دل کو جیت لیتی ہے